ओंखाम गोरलै जानाय बे फोरबोआव आङो दाखालि बावैसो जादोंमोन आरो बेवहाय ओंखाम गोरलै जानाय फोरबोआव मानसि लिंदोंमोन गामिनि आबै आबौमोन आरो गथ'फोर माखासे आमफाय बेवहाय आंथ' बिदि हायै हारसिं संफेराखै आं आंजों लोगोसे आनैमोन आबैमोन आरो जोंहानि आइ संदोंमोन आरो बेहाय अनलाजों अनलाजों दावजों संदोंमोन आरो बे अनला ओंख्रिखौ खारैजों संनाय जादोंमोन आरो आमफ्राय बे अनला ओंख्रि संनायाव जोबोर गोथाव जादोंमोन आरो बेजों लोगोसेनो बिदिनो जोंहा नै दा फैबाय थानाय सरि बावदों पार्स्ट आङो सि मानि सिगां समाव आरो बिदिनो मानि गोदान बोसोरिनि जों दा निउयाराव बिदिनो जमा जमा गामिनि ओन्दैफोरजों बिदिनो मानि पार्टी जादोंमोन आरो बे जानायाव आं बिदिनो जोङो अमा बेदर बिदिनो संनानै एवनानै लोगोफोरजों मानि जादोंमोन आरो बे अमा बेदर सं एवनायाव मा होनो गोबां रोखोमनि जेनबा मस्ला मस्लि होयो आमफ्राय बिदिनो माया फाजाया मानि गोथाव जादोंमोन आरो आं बिदि एथ' मानि हारसिं संफेराखै नालाय ओमफाय जोंनि लोगोफोरजों संदोंमोन ओमफ्राय बिदिनो ओंख्रि संनाया गोथाव जादोंमोन आरो बेखिनियानोसै